हेलो कहलहुँ जे कहलहुँ जे मतलब बिहारमे जे छै मतलब सर हमरा अँगनामे मतलब हम गरीब परिवारसँ छी तऽ हमरा कोनो चीज कऽ व्यवस्था नहि छै की करबै नहि जल नहि जल हूँ

जी जी जी जी

जी जी जी जी तऽ जी कहाँ जी कहाँ जी हम कहाँ देखि रहल छियै किछु नहि भए रहल छै एखन जे छै से देखि रहल छियै कि योगी की कै रहल छै मोदी की कै रहल छै अहाँ की कै रहल छियै हमरा लेल कमसँ कम एतबू विश्वास करिऔ ने पूरा पब्लिक पर करिऔ ने विश्वास तहने ने किछु होयतै हूँ जी जी जी जी नहि नहि अहाँ अहाँ पूरा प्रखण्ड कऽ अहाँ पूरा प्रखण्ड कऽ बात छोड़ू अहाँ प्रखण्ड कऽ बात छोड़ू ने सभ जनता कऽ दखिऔ केहन गरीब परिवारसँ छै सभ लऽ सभ कऽ ने देखबै ऊपर नीचाँ सभकऽ ने सोचऽ पड़ैत छै यौ अहाँ मुखिआ बनि जयबै किछु भी बनि जयबै हँ जी जी जी जी तऽ मतलब कहिआ तक सर करबाय देबै अहाँ कहलहुँ जे कहिआ तक सर करबाय देबै अहाँ फरवरीके लास्ट तऽ जी फरवरीके लास्ट तक अहाँ करबाय देबै कहिआ तऽ से कहु ने कोनो मतलब होइत छै ने एगो डेट या तारीक कोनो भी होइत छै ने ओहिमे अहाँ करबौ ने हमरा किएकि दखिऔ किए किएकि दखिऔ हमरा पाँच फरवरी कऽ उपलैनो छै कि बुझलियै आ जल नल योजना रहि रहिते जल कऽ मतलब जल जे लोगो नहि पितै तऽ कोना काज चलतै से कहु हमरा पाँच फरवरी कऽ हमर उपलैन छियै उनैस फरवरी कऽ हमर जे छै से अथी पाँच फरवरी कऽ बाँसकट्टी छियै उनैस फवारी कऽ उपलैन छियै की बुझलियै तऽ अहाँ तऽ बुझिते छियै सभकऽ आ सुनू ने अहाँ तऽ बुझिते छी ने सभकऽ लगन लगन जे छै से एखन बहुत करगर छै सभकऽ काज तऽ देखऽ पड़तै ने यौ तऽ जी तऽ ओएह लैकऽ हम कहलहुँ जे अहाँ कहुना जल्दी कै दितियै तऽ ठीक छै राखू ठीक छै धन्यवाद ठीक छै सर ठीक छै ठीक छै ठीक छै राखू